जेल्लै मैं दौड़ लांदा हा बड्डलै सुत्ते दा उट्ठियै चार बजे दौड़ लान जाना जेल्लै ओह्दे शा पैह्ले थोह्ड़े चने सेड़ी लैने रातीं चने सेड़ी लैने जेल्लै बड्डलै दौड़ लाने गी जान जेल्लै चने कि खाई लैने मुट्ठ इक भरियै मतलब कि थोह्ड़े चने खाई लैने जेल्लै बापस आना ओह्दे बाद च चने खाई लैने होर काजू बदाम जेह्के कुट्टे दे होंदे बड्डलै फिर जेल्लै आ बापस आना ओह्दे दुद्धै दा गलास लैना इक दुद्धै बिच्च पाने फ्ही पी लैना ओह् ओह्दे बाद च अपने डंड शंड मारे जेल्लै रनिंग जेल्लै रनिंग कीती ओह्दे बाद च डंड शंड मारे ते बापस घर आए ओह् काजू बदाम जेह्के सेड़ियै होंदे हे मतलब कि कुट्टियै दुद्धै बेच्च पाइयै ओह् पी लैने बड्डलै इयां ओह्दे बाद च शामीं शामीं फिर दौड़ लाने गी जाना शामीं बी छड़े चने खाने चने सेड़े दे होंदे जेह्के ओह् खाने बस उयै खाइयै दौड़ लाने गी जाना उठी तिन चार चार पंज तिन चार किलोमीटर लानी पंज छे मुड़े जन्ने अस जंदे तिन चार किलोमीटर दौड़ लानी ओह्दे बाद च बापस आए फिर रूट्टी शुट्टी दुद्धै दा गलास पीना इक रूट्टी शुट्टी खाद्धी सेई गे दुए दिन फिर कन्नै सेह्त बी ठीक रौंह्दी अपनी कन्नै रनिंग आस्तै बी पूरा बंदा फिट ओह्दे हा बाद च ओह्दे बाद च जाइयै फिर दुए त्रीए दिन फिर इ'यै रूटीन बनानी डेली ओह् करना दौड़ शौड़ लानी अपने बदाम सेड़े दे होंदे होर काजू बदाम दुद्धै बिच्च पाइयै पीना होर बी अपने बोर्नबीटा खाओ फेर बोर्न बीटा खाओ बड्डलै जदूं दौड़ लाने गी जाना तां बी बोर्नबीटा खाना चने सेड़े दे होंदे बड्डले ओह् खाइयै जाना दौड़ लान दौड़ने गी गे जेल्लै चने खाद्धे गे अपने दौड़ लाई ओह्दे बाद च जेल्लेै बापस आई गे बापस आए जेल्लै दौड़ लाई ओड़ी ओह्दे बाद च फिर बैठकां डंड मारने ओह् लम्बाई आह्ले डंड ओह् मारने ओह्दे बाद च ओह्दे बाद च बाद च फिर जेल्लै घर आई गे ओह्दे बाद फिर चने सेड़े दे होंदे ओह् खाने दुद्धै दा गलास पीना फिर अपने दिनें कम्म शम्म कीता होर अग्गें कम्म शम्म कीता दिनें ओह्दे बाद च शामीं फिर फिर चली गे दौड़ दौड़ लाने गी शामीं चली गे फिर